आज के समय मे नए बच्चों को नए युवकों को नए नए विधि सिखाना बहुत पसन्द है जो मैं सीखना चाहती हूँ जैसे बच्चे मैगी खाना पसन्द करते हैं पास्ता खाना पसन्द करते हैं पिज्जा बर्गर ये सब खाना पसन्द करते हैं तो मैंने इनको अभी तक बनाने का नहीं सोच है तो मैं इनको बनाना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं मुझे यह कठिन लगते हैं क्योंकि यह हमारे भारतीय पारंपरिक खाने से बहुत ही अलग है इन में अलग प्रकार का मसाला डलता है बहुत सारी चीज़ें डलती हैं जो हमारे यहाँ से बहुत भिन्न है इनको इनको टेस स्वादिष्ट करने पर पता चलता है कि इस में अलग प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया गया है इस लिए मैं इन्हीं सब को बनाने का सीखाना चाहती हूँ और इन्हीं सब को बनाना सीखाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों और घर परिवार को खिला सकूँ नए नए व्यंजन और अनेक प्रकार के व्यंजन